हैलो हा हा हा हा हा हा सभु मिली वेंदव हा हा हा सभु मिली वेंदव तव्हांखे

हा सभु मिली वेंदव हा हा तव्हां हुनजी चिंता बिल्कुलु ना कयो सभु सुठे सां ईंदो अथव असांजे हितां हा हा हा सभु पहुची वेंदो तव्हां बसि पतो ॿुधाइ छॾियो पंहिंजे घर जो असांजो ॾेई वेंदव तव्हांखे हुते ई घर में ई मिली वेंदव हा हा हा ठीकु आहे बाक़ी तव्हां भले पेसा चायो तव्हां ऑनलाइन बि ॾई था सघो या चाहे कैश बि ॾई था सघो तव्हां बिल सत अठ हज़ार ठही वेंदव हीअ एतिरो त ठहिंदो न असां घर में तव्हांखे मोकिलिययूं था हुनजो कुझु बि पेसा न लगंदा फ्री अथव बाक़ी तव्हांखे जेतिरो चओ तव्हां रोटी त हुनजा त पैसा पूरा लगंदा न तव्हांखे न त असांजो ज्यादा ई हूंदो अथव जेतिरा माण्हू चओ था हुनखां एक्सट्रा ई हूंदो अथव हुनखां वधीक ई हूंदो अथव तव्हां डिसी अचिजो स्वादु बि सुठो हूंदो अथव तव्हां हिक बार घुराईंदव त लगंदव वरी इनखे ई चई चयां न त घर ताणी त सिरीया में ई मोकिलियूं था त हिनखां वधीक त असां न करे पाईंदासीं थोरो सो बाक़ी घटि कजो बाक़ी पूरो न थी सघंदव

उहे बढ़िया हुनमें अलगि ई स्वादु ईंदव त हुनजा थोरा वधीक ॾई छॾिजो पैसा हा रसगुल्ला अथव जलेबियूं अथव ठीकु आहे उहे भली ॿ टे वधीक ई ॾेई छॾींदासी हुनजी कोई चिंता न आहे टाइम घणे वगे ताणी मोकिलणो आहे तव्हांखे ऐं तारीख़ ॿुधाइ छॾियो ठीकु आहे असांजो ॾई वेंदव तव्हांखे ठीकु आहे